हांयें जायते मॅगझिन्स वाचलाय अबावट जायते एड्युकेशनल मॅगझिन्स आमचे स्कूल देखून मॅग्जिन्स बीन रिलीज कोत्ता जितू आमकां आमचे ऊन कितें घालपाक मेळटा हांये ब्लॉग्सूय बरयले जे त्याच मॅग्जिनान गेल्या एसेज पोयम्स मागीर आमचे ओन एक्सपिरियन्सीस बीन आमी तितूंक बरयताय आमकां स्कुलान जायते बरोवपाक बीन एनकरेजमेंट बीन कोत्ताय आमकां आमकां आमचे ओन एक्सपिरियन्सीस फेस्टिवल्सांचेर आमी हू ट्रेवल केल्ले जाल्यार तेंचेर आमकां बरोवपाक हॉलिडेयांत आमी कितें कितें कोत्ता तें सगलें बरोवपाक बीन आनी निव्जपेपरूय वाचले तितू आम म्हाका आमच्या देशान कितें चल्लां तें कळटा कितें कितें जालां म्हणून न्यू आमकां रुल्स कितें गायला न्यू स्किम्स आनी स्पोर्ट्सांचेर कितें चल्लां आनी मॅगझिन्स हांयें एड्युकेशनल सोडून इवन ट्युरिजमाचेर ट्युरिजमान आतां जायते कितें चेंजीस केलाय ते सगलें वाचलां फॅशन मॅगझिन्स तितून देखून जे न्यू न्यू कितें येता ते सगले घालतात हांये मगे लास्ट एक्सपिरियन्स बरयल्लो मुगे गणेश चतुर्ती ब्रेकाचेर हांयेन कितें केल्ले हांव हूंय हूंय गेल्ले ते सगले बरोवपाक मागीर इल्लेशे पोयम्स जे आमी टिचरीक लागोन बरयल्ले आमकां टिचर्जा लागोन कितें बरोवपाक सांगले सो हांयें तितू कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले मागी जायते फंक्शन्स बीन आसता सो तेका आमी किदें ना कितें आमचें ओन बरयताय आमचे ओन फिलींग्स शेयर करपाक आमचे एक्सपिरियन्सीस आमकां हूंय व्हेले जाल्यार तिंगाचे आमी कितें कितें करतात ते सोगले हांयेन म्हाजे फ्रेंड्सांचेरूय कितले बी ब्लॉग्स बुरयलाय आनी हांयें जायते मॅगझीन्स जो आसले तेतून म्हाका न्यू कितें शिकपाक मेळटा नॉलेज मेळटा मोस्टली एड्युकेशनल मॅगझिन्स आनी आमच्या स्कुलान देखून आमचे टिचर्स बीन जायते कितें बरयतात ते आमी रीड कोत्ताय आमी म्हाका इन्स्पिरेशन बीन मेळटा जे जेर आवय इल्लेशे आनी चड बरें बरोवपाक शकता आमकां टिचर्स देखून हेल्प कोत्ताय करेक्शन बीन आसा जाल्यार करपाक आनी आमी तें आमचे स्कूल मॅगझिनान विकून घालताय जे जेर कोणे भुरग्यांनी चोयताय आनी आमकां एप्रिसिएशनूय मेळटा